असांजे परिवार में असां कहिड़ा ॿ त्योहार ईंदा आहिनि त सभु गॾ थी करे मल्हाईंदा आहियूं पर असां त्योहारनि में कुझ बि हूंदो आ्हे त असां घर में जीअं त मकर संक्रात अचे थी पई होली अचे थी पई या कुझ बि अहिड़ो त्योहार अचे तो त अठ ॾींहं अॻु सां उन खां थधो पचाईंदा आहियूं थधे में मीठो लोलो ऐं सहियलु भाॼी कंदा आहियूं राति जो करे रखंदा आहियूं ॿिए ॾींहुं सुबुह जो खाईंदा आहियूं सात माठ मचे थी पई त हुन में बि असां थधो कंदा आहियूं गोगल हूंदी आहे त उन में बि असां मिठो लोलो ऐं सेअलु भाॼी ऐं टमाटनि जी चटणी आहे साई चटणी आहे अहिड़ो सभु ठाहींदा आहियूं जेको असां सभिनीनि खे ॾाढो वणंदो आहे पो ॿिए ॾींहुं असां सभु गॾु थी करे उहे सभु खाईंदा आहियूं असां शादीयुनि मुरादियुनि में शादीयुनि में असां हिकु ॾींहुं अॻु छोकिरे जी शादी हुजे त लाॾा रखंदा आहियूं लाॾा सत्संग कराईंदा आहियूं घर में घर में गुरु घुराईंदा आहियूं ऐं ॿहिराणो घुराईंदा आहियूं लाॾनि में ॿहिराणो घुरायूं लाॾा रखूं ऐं राति जो ॾिख थींदी आहे ॾिख जी सॼी रसम सभु गॾ थी करे कंदा आहियूं इन खां पोइ शादीअ जे ॾींहुं सभु जेकी विधियूं थींदियूं आहिनि उहे सभु करे ऐं थोरी असां जेकी घर जी कुझ रसम आहिनि शादीअ खां पोइ त उहे रसमूं असां जीअं त थाल में खीरु विझी करे अंगूठियूं विझी करे अंगूठियुनि जी उहे रसम असां कंदा ईंदा आहियूं अहिड़ी सभु नंढियूं वॾियूं रसमूं आहिनि पोइ लुणु माइण जी रसम आहे शादीअ खां पोइ जीअं त नई कुंवारि घर में अचे थी त उन जी सभिनीनि सां सुठी हले उहे उन्हनि सां उन जो कंहिं सां झगिड़ो न थिए त उहे सभिनीनि सां लुणु माइण जी रसम कंदी आहे अहिड़ी रीति असां ॿियूं बि थोरी नंढियूं वॾियूं रसमूं कंदा आहियूं अहिड़ी रीति असांजी इहो कुझु जूनियूं सांस्कृतिक परंपरायूं जेके अॼु ताईं असां हलाईंदा आहियूं